ते साढ़ा जेह्ड़ा नमां क्वोशन ऐ ओह्दे अहें गी पुच्छे दा कि केह्ड़े चैलेंजस न जेह्ड़े बच्चें गी फेस करने पौंदे न ऐजुकेशन आस्तै जम्मू ते काफी सारे चैलंजस न जियां होई गेआ कास्ट होई गेआ कन्नै कन्नै होई गेआ डिस्टेंट इक इक जगह् तुं दुए जगह् जाना ते कन्नै होई गेआ क्वालटी जियां होई गेआ क्वालटी आखी सकदे ओ जियां कि किस स्हाब दी स्टडी देयै दे न स्कूल आह्ले जां केह्ड़ा बोर्ड ऐ जां किश बी आखी सकदे ओ कुछ तुस जो बोर्ड होई गेआ जां कालेज होई गेआ के किस स्हाब दी स्टडी ऐ ते केह्ड़े केह्ड़े सब्जैक्ट न ते कन्नै काफी सारी चीज़ा होर होंदिया जे जियां कि बच्चें गी होई सकदी फाइनैशियल प्राबल्म बी होई सकदी ऐ पैसे दी प्राब्लम होई गेआ उसके बाद कंट्रैक्ट होई सकदे न जेह्की इद्धर उद्धर कंट्रैक्ट ऐ इन्ने साल पढ़ना पौना एह् एह् करना पौना इक होई गेआ ब्रेकां बी होई सकदियां न जियां ब्रेक ब्रेक मिलदियां न असेंगी बिच्च छुट्टियां लभदियां न थोह्ड़े दिन आस्तै ओह् ओह् बी प्राब्लम होई सकदी ऐ कि केईं बच्चे होस्टल जाइयै रौंह्दे न उंदे रेही गेदे होंदे न उं'दे आस्तै प्राब्लम होंदी ऐ एह् मेन ते चैलेंजस होंदे न जियां होई गे चैलेंजस होई गेआ में तोहें गी ऐक्सप्लेन करना थोह्ड़ा नेहा कास्ट होई गेआ किं काफी सारे ऐजुकेशन जित्थें लब्भा दी ऐ उत्थें केह् होंदा कि कास्ट बड़ी ज्यादा होंदी ऐ जियां होई गेआ कि फीस बड़ी ज्यादा होंदी ऐ ते उत्थें ऐजुकेशन बी ठीक लब्भै दी होंदी ऐ पर बच्चे ओह् अफोर्ड नेईं करी सकदे न ते गलत ऐजुकेशन कोल चली जंदे न मतलब कि थोह्ड़ी लो क्वालटी ऑफ ऐजुकेशन कोल चली जंदे न इक होई जंदा रस्ता होई जंदा ऐ मतलब आखी सकदे ओ डिसटैंस होई जंदा जेह्ड़ा कि इक जगह् तो दुई जगह् जाना पौंदा पढ़ने आस्तै जे इत्थें अजें शैल चीज़ां नेईं हैन ते दुई सिटी चली गे जां दुए शैह्र चली गे पढ़न फ्ही उत्थें जाना पौंदा डिस्टैंस काफी होई जंदा चाली पंजाह् सौ सौ किलो मीटर बी बच्चे टप्पी टप्पियै आ दे होंदे न अपने ऐजुकेशन कंपलीट करने आस्तै डिसटैंस कवर करियै ते कन्नै इक होर चीज़ होंदी ऐ इक होंदी ऐ कोआलटी कोआलटी जियां आखी सकदे ओ स्कूल इ'यां कालेज होई गेआ जो बी होई गेआ किस स्हाब दे टीचर न जां किस स्हाब दे अहें गी इसटकटर मिले दे जां पढ़ा दे कियां न केह्ड़े सब्जैक्ट न केईं काफी ज्यादा ओह् इत्थें सबजैक्ट गै नी लभदे न बच्चें गी ते एह् होई जंदा बच्चें दा एह् इक इक कालेज एडमी सब्जैक्ट नी लब्भै ते दुए जाना पौंदा ते इक स्कूल च सबजैक्ट नी लग्गै जियां आर्मी स्कूल होई गेआ जां गोरमेंट स्कूल इक स्कूल च घट्ट नंबर आए ते सबजैक्ट गै नी लभदे तां फिर दुए स्कूल जां कालेज जाना पौंदा कि एह् सबजैक्ट अहें गी लब्भी जान जिन्ने बी साढ़ी ऐजुकेशन ऐ कि अग्गें अस अच्छा करगे पर एह् साढ़ी प्राब्लम आंद आंदियां न बच्चें गी कि अहें एह् डिसटैंस कि'यां कवर करना जां अस फीह् कि'यां फीस कि'यां देगे काफी सारे बच्चें गी एह्दे कन्नै गै प्राब्लम होई जंदी फाईनैशल होई जंदी जियां पैसे दी प्राब्लम होई जंदी इन्नी फीस नेईं देई पांदे अग्गें उ'नेंगी स्कूलूं जां कालजूं कड्डी ओड़दे न कि नेईं तोहें गी नी करना जां फिर होई गेआ जेह्ड़ियां अहें गी सर्दियें दी ब्रेकां लभदियां जां गर्मियें दी छुट्टियां लभदियां न गर्मियें दियां छुट्टियां बड़ियां लम्बियां होई जंदियां ते अहें गी ओह्दे कन्नै प्राब्लम होई जंदी ऐ काफी कि जेह्ड़े बच्चे डिसटैंस आई जंदे न उनेंगी ज्यादा प्राब्लम होई होई जंदी ऐ कि एह् केह् होआ दा साढ़े कन्नै अस होस्टल लेइयै बैठे दे आं ते फिर बी एह् होआ दा साढ़े कन्नै